भैया हम बरोड़ा से आए हैं हमें एक मिठाई चाहिए था हमारे यहाँ शादी पड़ा है तीस तारीख़ को तो आप कितना हमें छूट दे सकते हैं आप के यहाँ से हम ज़्यादा मिठाई ले तो हम आपके यहाँ से हमेशा मिठाई ले जाते हैं कुछ तो छूट देंगे ही कितना दे पाएंगे आप एक एक कुंटल के क़रीब मिठाई चाहिए था हमें आप से बहुत दिनों से आप से समान लेते हैं हम ऐसी बात नहीं है छेना चाहिए था हमें दे देंगे ना सही है चलिए दे दीजिएगा तो